हा जीअं त असांजे परिवार में अगरि कोई बीमार आहे मुंहिंजे घर में कंहिंखे सर्दी थी आहे बुखार थियो आहे त मां उनखे उन जी केयर करण जे लाइ मां उनखे हेड वारो खीरु ठाहे करे पीयारींदसि उनखां पोइ उनखे मां डॉक्टर ॾे वठी वेंदसि दवा वठी ॾींदसि ऐं उनखां पोइ मां उनखे थोरो गुनगुनो पाणी करे पीयारींदसि त जीअं उनजी सर्दी ठीकु थी वञे ऐं पोइ उनखे मां विक्स लॻाईंदसि हथनि पेरनि में नक ते थोरी छातीअ ते विक्स लॻाईंदसि पोइ कुझु गरम कपिड़ो पाए करे उनखे मां सुम्हारे छॾींदसि जीअं उनजे शरीर में पसीनो निकिरे ऐं बुखार हली वञे ऐं अगरि कंहिंखे बुखार वधीक आहे त उनखे मां मथे ते थधे पाणीअ जूं पट्टियूं कपिड़े जी पट्टियूं कटे करे उनमें पाणीअ में थोरो लूणु विझी करे उन जूं पट्टियूं मां रखंदसि त जीअं उनजे शरीर मां बुखार निकिरी वञे ऐं पोइ अगरि जे अञा बि वधीक उनजी तबियत ख़राबु आहे त पोइ उनखे कंहिं डॉक्टर ॾे वठी वेंदसि ऐं उनखे मां ट्रीटमेंट बराबरि कंदसि ऐं उनजे खाधे पीते जो बि ध्यानु रखंदसि जीअं कि भई खिचड़ी करे उनखे खाराइणी आहे पतली खिचड़ी नरम खिचड़ी करे उनखे खाइणी आहे ऐं हल्को फ़ुल्को उनखे खाधो ॾियणो आहे जीअं त दाल चांवर ऐं फ़ुल्को न खाइणो आहे उनखे ऐं इन करे उनजो ध्यानु रखंदसि